मां हिकु ड्रेस सुबी जेका सन्हो कपिड़ो ऐं अस्तर वारी हुई जंहिं में सिपूं लॻल एम्बोडरी हुई जंहिं में घड़ी घड़ी सूई मुंहिंजी टुटी पई पवे या धाॻो अटकी पियो पवे उनखे मूंखे ॾाढो कष्ट थियो ठहण में ऐं उनखे मां ईअं हलु कयो की मां पहिरीं अस्तर खे ऐं साइड खां उनखे पकिड़े करे हिकिड़ी सिलाई हंई पोइ वरी कटिंग करे ऐं पोइ मां उनखे सिलाई कई ऐं इनमें मूंखे सभिनि खां ॾुखियो में ॾुखियो इहो लॻो त जेको हुन गलो ठाहिणो हूंदो आहे डिज़ाइनर त उनमें ॾाढी तकलीफ़ु थींदी आहे उनखे बि मां धीरे धीरे करे सूझ बूझ सां ठाहियो पर ॾाढो ॾुखियो हूंदो आहे इनमें की बराबरु इनजी फ़िटिंग अचे या उनजो साइड में सिलायूं अस्तर सूदियूं बराबरु प्रोपर अचनि इ इहा तकलीफ़ु असांखे ॾाढी थींदी आहे उनखे मां धीरे धीरे सूझ ॿूझ सां हलु कयो हुनमें मूंखे काफ़ी समय लॻो ऐं उहा मूंखे ठाहे करे ॾाढी यादि रही की हीअ मां कीअं महिनत करे ॾाढा ॾींहं लॻाए करे उन ड्रेस खे मां ठाहियो उन ड्रेस में मेन ॻाल्हि आहे की फ़िटिंग बि अचणी खपे सुबी त वेंदा आहियूं पर उनखां पोइ जॾहिं फ़िटिंग ठ बराबरु ईंदी आहे त ई मन खे संतुष्टी मिलंदी आहे न त त असांजी सॼी महिनत बेकारु वेंदी आहे